हेल' नोंथाङा सुमन अवारी मोन ने नोंथाङा बे गामियाव बेसे गोबावसै थानाया

अ' आं मिथिनो मोननाय बादिब्ला नोंथाङा बे जायगाखौ मोजाङैनो मिथियोने बिनिखायनो बे जायगाखौ मिथिनो लुबैनानै एसे नोंथांनिसिम फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो अननानै बे जायगानि लामानि बागै खोन्थायो हागोन ना मा बायदि बे सख्रसिलाआव बेसे गोजानाव नोंसिनि गामिनिफ्राइ नोंथाङा आं थाङोब्ला बेव मोजाङैनो दैबायनो हागोन ने सख्रसिला हाग्रामायाव मा मा जुनारफोरखौ नुनो मोनो समायना रमायना अ' होमबा जायगाया जोबोर समायनायानो जागोन बेवहाय खेमफोर लुनानै थानो हानायनि राहाफोर दं नामा बेवहाय हटेलफोरबो मोनगोन ने जानाय लोंनायनि सुबिदा फोरा मोजां ने दे बिदिब्ला जों गाबोन लोगो हमलाय सिगोन नोंथांखौ बे नाम्बाराव खल खालामनानै